सिंधी भाषा असांजी सवले में सवली भाषा आहे पर अॼु कल्ह माण्हू खे जामु ॾुखी थी लॻे छाकाणि त हुनजो ग्रामर आहे अददु जुम्मो जेके टेन्स आहिनि ज़मान माज़ी ज़मान हाल ज़मान मुस्तक़बिल उन्हनि खे उहो ट्रांस्लेट करण में थोरी तकलीफ़ु थी थिए पर सिंधी भाषा जीअं अंग्रेज़ी में छवीह अखर आहिनि लेटर्स आहिनि असांजे सिंधी में ॿावंजाह आहिनि उन में जेको अखरु आहे वधीक जेका अखर आहिनि ॼ ॿ ॾ ज़ ख़ खं जेके जंहिं में किनि किनि अखरनि जे हेठां डॉट अचे थो बिंदी अचे थी उहे थोरो ॿारनि खे थोरो तकलीफ़ु थींदी आहे पर चवण जो मतलबु इहो आहे की ॿार करे वेंदा अगरि असां उन्हनि खे ॿारनि सां वेही करे उनसां प्रेक्टिस कराईंदासीं उन्हनि खे विहारे करे कराईंदासीं त ॿारु करे वेंदो पर थोरो उनजी छाकाणि त असांजा सिंधी ॻाल्हाए कोन था इन करे ॿारनि खे तकलीफ़ु थिए ती ॼमूं ॾेडरु पापड़ परॾाॾी ॾिण चवण में